हैलो माराज तुस टूअर ट्रैवल दा बोल्ला दे ओ अच्छा ते में नां इत्थै रियासी आई दी आं घुम्मन ते तुस मिगी सनाई सकदे की इत्थै घुम्मने आह्ली केहड़ी जगह न जित्थै अस घुम्मी सकने आं अच्छा तुस मिगी जगह दा नां सनाई सकदे ओ केह्ड़ी केह्ड़ी जगह इत्थै

अच्छै अच्छा अच्छा कन्नै ना मेरा पूरा टब्बर आया ते असें सारें घुम्मने ते असें रौह्ना बी ऐ ते असें पैहले दिन ते तुसें आखेआ सियाढ़ बाबा फिर दुए दिन असें शिवखोड़ी जाना ते फ्ही औंदे बेल्लै असें ना माता वैष्णो बी जाना ते तुस तुंदे कोल गड्डी करू दऊ उड़गे माराज ते माराज किन्ने पैसे लग्गी जांगन असें त्रै चार दिन घुम्मने तुसें सारे लेने यरो तुस बड़ा बोल्ला दे थोह्ड़ा घट्ट करो नेई माराज थोह्ड़ा घट्ट करो अस गरीब आं माराज थोहड़ा समझा करो यरा अच्छा अच्छा मिगी ना उत्थे रौह्ने गी कमरा बी चाहिदा ते फी पूरा टब्बर होई जाह्ग ना रेही पाग ना पूरा मजे कन्नै

अच्छा अच्छा ते फी तुस करगो ना मिगी दऊ उड़गे ना कमरा बी आ ते फी ओह्दे कन्ने तुसें पैसे बदाऊ उड़ने कमरे दी बजह कन्नै होर चलो ठीक ऐ फी धन्यवाद धन्यवाद तुंदा ओके ठीक ऐ नमस्कार